मध्य प्रदेश में शिक्षा की प्रणाली से वंचित कई लोग हैं जैसे कि आप देख सकते हैं गरीब बस्ती में रहने वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते पर उनको यह नहीं मालूम कि सरकार से सरकार द्वारा जारी की गई योजना है जिससे वह पढ़ सकते हैं पर वो उससे वंचित रहते हैं पर हमें उन्हें बताना चाहिए कि ये छात्रवृत्ति वजीफ़ा से वह पढ़ सकते हैं और आगे उन्हें पढ़ने में सहायता सरकार देती है और हमें ये चीज उन्हें बतानी चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं छात्रवृत्ति जो हमें मिलती है जिससे हम पढ़ सकते हैं और ऐसी कई बहुत सारी अ योजनाएँ हैं जो हमें पढ़ाई में और शिक्षा में मदद करती हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए वह प्रणाली देती हैं और मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रणाली यही है कि आप छात्रवृत्ति को इस्तमाल करें और उन बच्चों को दें जो वाकई में पढ़ने की चाह रखते हैं पर उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो पढ़ नहीं पाते तो अ हमें उन लोगों को जागरूक करना चाहिए और बच्चों को मदद करनी चाहिए कि वो आगे बढ़ें इस योजना का उपयोग करें और पढ़ें और नाम रौशन करें